ते हून शैह्र च तुस की दिखदे ओ कि ग्रांऽ दा लोक अपना ग्रांऽ छुड़ियै जेह्ड़ा ओह् अपनी इक पुश्तैनी संपत्ति होंदी बुजुर्ग साढे ग्रांऽ च गै रौंह्दे हे ज्यादातर ते शैह्र लोक की औंदे न ऐसियां केह्ड़ियां चीजां न जेह्ड़ियां शैह्रें च ते ग्रांऽ बिच्च फर्क भेद करदियां ते जेह्ड़ियां ग्रांऽ लोकें गी शैह्रे आह्ली बक्खी खिच्चदियां

दिक्खो महाराज अज्ज्कल जेह्ड़े लोक साढ़े ग्रांऽ दे लोक ना मतलब बल्लें बल्लें के ओह् करै दे अपना जेह्ड़ा रौह्ने रौह्ने दा तरीका ओह् बी मतलब सुधारा दे मतलब ऐ ते पैह्ले बी स्हेई था डोगरी कल्चर बड़ा स्हेई मतलब पैह्लें बी लोक इसी मतलब बड़े स्हेई तरीके कन्नै रौंह्दे हे लेकिन अज्ज्कल लोकें गी थोह्ड़ा होर चीजें बारे च बड़ियें सारी चीजें बारे पता चली दा होर दिक्खो तुस अज्ज्कल ग्रांऽ दे लोक जेह्ड़े बल्लें बल्लें सिटी आह्ली साइड आवा दे हून असें एह् समझ नि औंदा कि लोक की आवा दे लेकिन एह्दे बिच्च असें इक मेन कारण लभदा के भई सिटी च जेह्ड़ियां मतलब डेवलपमेंट होई दी तरक्की करै दी सरकार बी शैल ध्यान दिन्दी सिटी दे लोकें आस्तै ते होर लोकें जेह्ड़ियां फेसिलिटियां थ्होंदियां स्कूल अच्छे थ्होंदे बच्चें ओह् अच्छे स्कूलें बिच्च पढ़ाई सकदे होर बहुत सारे उ'नें गी कम्म करने दे सोर्स लभदे ओह्दे आस्तै असेंगी लगदा के जेह्के लोक ग्रांऽ दे न ते ओह् सिटी आह्ली साइड आवा दे होर जेह्ड़ा लिविंग स्टैण्डर्ड उं'दा लोकें दा ओह् बी स्हेई होंदा सिटी च आइयै मतलब जेह्का साढ़ा पैह्ले कोला स्हेई होंदा लोक बड़ी हारी चीजां सिखदे ओह् तू बाद च दिक्खो तुस साढ़े ग्रांऽ बिच्च जेह्ड़े लोक न उन्दा रौह्ना बौह्ना खाना पीना लाना बिलकुल सिंपल सादा हून साढे ग्रांऽ अस बड़े सारे दिखदे महाराज आटा आह्नना लोकें घराटै ई जाना घराट किस स्हाबै कन्नै बनाए दे होंदे कि पानी डक्का दा होंदा खड्ढां ते होर इक मतलब बंदे घराट नोहाड़ा इक सर्कल नोहाड़ी सोर्स आफ़ इनकम बी बनी जंदा ओह् चीज ते बाकी होर बी जेह्के म्हल्ले आह्ले लोकें बी ओह्दे कन्नै बड़ा फायदा होई आंदा ते बाकी होर जेह्की बड़ियां सरियां चीजां ग्रांऽ बिच्च हून साढ़े सरेयां दा साग बनांदे स्यालें दिनें टोडा शाह् घ्यौ बाकी ग्रांऽ च जियां खाने पीने आह्लियां चीजां जेह्कियां बड़ियां सेह्तमंद चीजां मतलब बड़े लोक इयां सेह्तमंद रौंह्दे ओह्दे कन्नै शैल एनर्जी रौंह्दी लोकें बिच्च होर दिक्खेआ जाचै तां ग्रांऽ च लोकें डंगर रक्खे होंदे मेही भिड्डां रक्खी होन्दियां होर लोक अपनी जेह्की देहाती जिन्दगी ओह् बड़े अच्छे तरीके कन्ने जीन्दे भिड्डां रक्खी दी होन्दियां उनें लोकें ओह् धारें उठी जंदे जाड़े जन्दे उठी दिनें पूरी ध्याड़़ी जाड़ रौह्ना फ्ही राती उत्थों आइयै अपना अराम कन्नै टोडा बनाइयै खाना होर ना ज्यादा कोई इन्ना बी नेईं के कोई स्टैंडर्ड दे कप बड़े मैंह्गे मैंह्गे कपड़े लाने दा शोक ना अपने तम्बी देसी तम्बी कमीज सेआइयै लोक ते कूदिया कुतैं उठी जंदे ते हून सिटी आह्ले लोकें गी दिक्खो तुस तां सिटी आह्ले लोक महाराज वेस्टर्न कल्चर गी जेह्का ज्यादा ओह् दिंदे ध्यान दिंदे उत्थों बड़ियां सरियां चीजां जेह्कियां अपने च ओह् शामल करदे होर उ'ऐ उसी ज्यादा जीन्स जीनां पांदे होर दिक्खो तां कपड़े बी बड़े निक्के निक्के पाने शुरू होई गेदे लोक हून मतलब जेह्का पराना कल्चर बल्लें बल्लें भुल्लना भुल्लना शुरू होई गेदे हून असेंगी एह् चाहिदा कि जेह्ड़ा मतलब चलो बाह्र दियां चीजां बी अस सिक्खचै मतलब सारा कम्म करचै लेकिन जेह्कियां हून नामियां नामियां जेह्कियां जां अपना पराना कल्चर बी जेह्का ओह् बी अस फालो करचै तां कि मतलब असें बी परनियें चीजें दा जेह्की साढ़ी औने आह्ली जनरेशन ऐ ओह् बी मतलब परानी चीजां फालो करन उ'नें बी पता लग्गै कि पैह्ले पैह्ले लोक कनेह् होंदे हे होर साढ़े दादा पड़दादा जेह्के ओह् सारे डोगरी बोलदे हे ते डोगरी महाराज बड़ी स्हेई इक भाशा होर साढ़ी मदर टंग ऐ होर असेंगी अगर डोगरी नि आवै ते अस होर कोई चीज सौक्खे तरीके कन्नै नेईं सिक्खी सकदे एह्दे आस्तै असेंगी डोगरी गी प्रमोट करना चाहिदा होर अपनी जेह्की अग्गें जनरेशन औने आह्ली पीढ़ी उसी बी डोगरी सखानै चाहिदी